हाँ मैं येही बोलता हूँ मैं मैं जब मेरी जानकारी हुआ तो मैं पेड़ पारूक देखता रहा मिलता रहा बज़ार मैं देखा लगाने के मैं कहा ठीक है मैं पहले आए पेड़ अपन ले आए नीबी के उसको लगाए अपने दीवार के सामने दीवार के सामने लगाए के मैं उसको धीरे धीरे घेर के पानी देते रहे मैं कहा ये पेड़ हो जाएगा छाँव हो जाएगी बच्चों के लिए बैठने के गर्मी के लिए बैठने की वो छाँव हो जाएगी जो है नहीं है गाँव वालों अपन पड़ोसी आ के ठंडे में बैठें पेड़ के छाँव हैं जैसे अपन औलाद पालते हैं वो ऐसे पेड़ है अब जैसे मैं अपने औलाद को जैसे सुगा नहीं करते हैं तो उसे उसको कभी भी पेड़ को काटना ना चाहिए ये समझ लो जो पेड़ काटते है तो समझ लो मैं अपनी औलाद को काट रहा हूँ पेड़ हम लोग के में है हम लोग के पेड़ नहीं काटना चाहिए लोग अपन अपन छाँव के लिए करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए हैं बच्चों के हैं ये अपन खटिया बिच गया हवा पानी लगा गर्मी में गर्मी पड़ता है तो बत्ती नहीं रहता है छाँव के लिए हम लोग करते हैं पेड़ पेरो अपन उसको मैं उसको काटे ना जो जंगल में है और और सब है देखते हैं पेड़ काट लेते हैं महंत लोग के नहीं है हम लोग पेड़ कभी नहीं हम लोग पेड़ की सेवा करते हैं पेड़ लगाना चाहते हैं पेड़ हम लोग यही चाहते जैसे हमारे लड़का बच्चा है है मैं उसको मानता हूँ जानता हूँ औलाद में वैसे वो है मैं उसी को हरा पेड़ में लगाऊंगा वो मुझ को देगा नहीं कुछ देगा तो कुछ खाने वाला लगाएंगे अमरूद के लगाएंगे तो फल देगा बच्चे खाते हैं वो रहता है नहीं है ज़्यादा दे दो नहीं भेज भेज दो वो फल तुम को दो पैसा दे के जाएगा घाटा दे के नहीं जाएगा या पेड़ लगा दो अमरुद लगा दो या जामुन लगा दो जो है पेड़ नुक़सान नहीं करता है पेड़ आप लोग के सुरक्षा करता है पेट भरता है छाँव देता है रहने के जगह बनाता है पेड़ छाँव के लिए सब है हम लोग के लिए है ना और आप को मैं यही चाहता हूँ मैं पेड़ हमेशा रखूँ